हॅलो तुमी घरा कडेन तुमी घरा कडेन आसा कित करता लागीं आसा घरा आसा कांय खंय भायर बीन सल्ल्याय तुगे बाब मात्सो बरो ना जाला तेका उल्टी जाता पूण सकाळीं क्लासी आयल्लो तेन्ना बरो आशिल्लो मागीर थोड्या वेळान मात्शे टायडी टायडी असो आसतालो तेन्ना तेका विचारलें की कित जालें तुका कित जाता काय म्हणोन ना आंग आंग बी गरम कांय ना फक्त तकली सकयल घालता आनी रावता आपल्या उल्टी जाता म्हण उल्टी जाता म्हण सांगपा लागलो आनी उल्टी जाता म्हणटरीत तेका मागीर आमी बातरूमा वोशरूमान वेलो वोश बेसिना कडेन तकली सकयल घान बेश्टी थूकी उडयल्ल्या सारको करपाक लागलो आनी मागीर म्हणपाक लागलो आपल्याचान जायना आनी तेका संडासा बीन वरोन बसयले संडासूय बी जालो ना परत तेका उदक भितर हाडून बसोन उदक बी दिले पिवपा उद पिलो पूण असो रावता पप्पा आपय म्हणटा

पूण तो म्हणटा आपूण पप्पा आपय म्हूण सांग म्हूण सांगता आपूण पप्पा जर येल जाल्यार आपूण घर वता म्हणटा कांय प्रोब्लेम तुमकां कांय प्रोब्लेम ना नी बाब तुम भिवपा बी कांय गरज ना

तश जाल्यार तुमी तेका वरपा येया